सरकारी इसकुलमे कोइ कोइ कहै छै जे पढ़ाइ नहि होइ छै बढ़िआँसे सँस्कार नहि दै छै लेकिन हम्मर एहिजाँ जे सरकारी इसकुल छै ने बहुत अच्छा पढ़ाइ होइ छै आओर मास्टर तऽ एगदम बेटी नियर मानै छै हमर बेटा बेटी तऽ जब टी सी मिलै छै सरकारी इसकुल छै बहुत कानै छै घरसे भी जादे प्यार करै छै यहाँ सरकारी इसकुलके मास्टर लेकिन बहुत सारा गाममे देखै छिए हम जे इसकुलके एगदम नहि लल रहै छै नहि बाल बच्चाके धिआन दै छै जहाँ तहाँ सरोकारमे बौखैत छै लेकिन तनिओँके नहि धिआन दै छै लेकिन हमर रमदिरीमे जे इसकुल छै ओ बहुत अच्छा अच्छा मास्टर एतेक धिआन दै छै जे बच्चाके कारण जब टी सी मिलै छै ने तऽ हमरो कनै जाइ छै एतेक अच्छा मास्टर अरे एतेक देखभाल अच्छा करै छै आओर मास्टरके ने ने गलती देखि पहिले अपन माँ बाबा बच्चाके उपर भी धिआन दैके चाही अच्छा सँस्कार दैके चाही बेटा बेटीके सिखैके इसकुल भेजैके चाही जे गुरुके ऐसे मानो वैसे मानो ऐसे बात सुनो पूछ पूछके पढ़ो अरे पुछि पुछिके पढ़ैवलाके तऽ बहुत अच्छा पढ़ाइ होइ छै आओर जे बदमाश बच्चा जे पढ़ैवला नहि रहै छै ओकर माइबाप तऽ लाखो रुपा खरचा करै छै पढ़ैवला बच्चा जे नहि होइ छै प्राइवेट प्राइवेटो इसकूलमे बढ़िआँ नहि होइ छै आओर पढ़ैवला बच्चा खातिर सरकारिओ इसकुलमे होइ छै पढ़ाइ बहुत अच्छा होइ छै सरकारी सरकारिए तऽ पढ़िके कोइ इन्जीनियर बनै छै डाकटर बनै छै आइ ए एस बनै छै डी एम बनै छै सबकिछु बनै छै एहिलिए गुरु दोष दैके पहिले अपना माँ बापके शिक्षा दैके चाही बच्चा

अच्छा सँस्कार पहिले आप अच्छा गुरु माँके बनैके चाही आओर शिक्षा दैके भेजैके चाही हमर बेटा बेटी तऽ पहिले इसकुल जाइ छै जाके सरकेँ परनाम करै छै मैमकेँ परनाम करै छै जाइतो समय आबितो समय आओर छाया मैम तऽ एगदम बहुत हमर बेटा बेटी खातिर जान दै छै से अच्छा सँस्कार अपन माइएके दैके चाही घरसे घर घरसे अच्छा सँस्कार मिलैके चाही बेटा बेटी तऽ एहि एहि दुआरे पहिले अपन माँके गलती दैके चाही जे बेटा ने सरकारी इसकुलके गलती बोलै छै बहुत अच्छा होइ छै पढ़ै खातिर विद्यार्थी खातिर जे पढ़ैवला विद्यार्थी ओकरा खातिर तऽ सरकारी इसकुल बहुत अच्छा आओर जे बदमाश विद्या विद्यार्थी ओ लिए तो बहुत खराब पहिले अपना सोचैके चाही विद्यार्थीके जे हम कै बेर मास्टरके पूछिके पढ़ै छिअऽ तऽ बेटा बेटिओकेँ कै गो माँ बाप जे रहै छै ओ यकीन नहि करै छै मास्टरेके दैके दोष दिअऽ लगै छै जे हमर बेटा बेटीके देखभाल नहि करै छै अरे मास्टरके दोष दैके पहिले अपने बारे तोँ सोचहो जे कतना ज्ञान दै छै बाल बच्चाकेँ हँ पहिले अपन गुरु बनऽ ने बेटा बेटी सिखैके भेजहो इसकुल लेकिन नहि पट्ट दैके सरके मैमके गलती दै छथिन पढ़ाइ नहि होइ छै नहि नहि गुरु गुरु एक भगवान होइ छै गुरु प्रति बुराइ नहि करहो नहि तऽ बेटा बेटीके सँस्कार बिगड़तऽ तऽ एहिलिए भाइ बहिन सभ अपन बेटा बेटीकेँ पहिले पहिले शिक्षा माँ बाप पहिले बेटा बेटीकेँ शिक्षा दहो फेर भेजहो देखहो सर मैम बढ़िआँ छै कि नहि बहुत अच्छा होइ छै तऽ एहिलिए किताब आओर बहुत अच्छा दै छै सरकारी इसकुलमे कोनो कोनो कोनो इसकुलमे नहि दै होतऽ ओसब दुसै छै बहुत लोक आइके कहै छै रीमादेवी जे ई इसकुलमे अइसे होइ छै ओइसे होइ छै बढ़िआँ नहि होइ छै लेकिन हमरा लिए तऽ बहुत अच्छा होइ छै सरकारी इसकुल बहुत सारा सुन्दर सुन्दर किताब मिलै छै कॉपिओ कभी कभी मिलै छै कॉपी कलम सबकिछु मिलै छै सरकार तरफसे पइसा मिलै छै रमदिरी इसकुलमे तऽ एगदम टन्की आओर सबकिछु सारा बेबस्था पन्खा लागल छै सबकिछु बेबस्था छै बहुत अच्छा टीचर बहुत अच्छा मैम बेटी जइसे एगदम प्यार करै छै बालबच्चा दुलार प्यार भेदभाव कभी नहि करै छै ग ई गरीब ई अमीर सभके एकरङ्ग करै छै हमर बेटा बेटी ने जखन टी सी मिलै छै बहुत कानै छै हमर बेटा बेटीकेँ देखिके ने हमरो बहुत कनै जाइ छै बहुत दुख होइ छै जे अइसन गुरु आब कहीँ नहि मिलतऽ लेकिन हमर बेटा बेटीके एहन सँस्कार छै जहाँ जाइ छै तहाँ अपना माइबाप बनै लै छै जहाँ कोचिन्गमे इसकुलमे भाइ कहौँ जाइ छै रा रस्ता सभकेँ माँ बाप बनै लै छै तऽ एहि दुआरे भाइ बहिन पहिले पहिले गुरु तो अपन माइ होइ छै तऽ अपन अपन बाल बच्चापर धिआन दहो फेर सरकेँ दुसहो मैमकेँ दुसहो तऽ गुरु होइके गुरुवला बेवहार करहो आओर बेटा बेटीके सँस्कार दहो आओर भेजहो इसकुल